लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई पकाने की कोशिश की जैसे कि मोमोज हो गए पपड़ी हो गई खुरमे हो गए और गुजिया हो गई और जो देसी नूडल्स होते हैं जो घर के नूडल्स होते हैं आटे के वो बनाएँ और वो पकाने की कोशिश की जो कि पकाने के बाद बहुत अच्छे पर लगे सबको खिलाये भी मैंने और लॉकडाउन में हमने अपना टाइम ऐसे ही निकला हर नई नई चीज़ें बनाई फिर उनको टेस्ट किया क्या पसंद आया क्या नही पसंद आया पूरी फैमली में यही होता रहा और बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखी और कई सारी हमने मोबाइल में से यूट्यूब में से रेसिपीज निकाल निकालकर बनाई और बनाने के बाद उसको टेस्ट की रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और अच्छे से कुछ अच्छा था और कुछ अच्छा नहीं भी था तो कोई बात नहीं अब मैं बनाना खाना बनाना अच्छे से सीख गई